उन्दै समावथ' बयबो गेलेनो मोजां मोनो आंबो गेलेनो मोजां मोनोमोन दाबो सामटाइमस बिदिनो मोजां मोनो आरो गेलेनो आं बिदिनो उन्दैफोर गेलेनाय नायब्ला आवगोलनिबादि उन्दैनिखौ आंबो गेलेनायखौ गोसो खांफिनो आरो ओमफाय बेखौनो नायनानै गेलेफिननो लुगैयो गोदो बिराद गेलेयोमोन बिदिनो खै गेलेयोमोन दारियाफान्था गेलेयोमोन काबादि गेलेयोमोन बिदिनो दुरुं बोलायना ओमफाय मेगन खाथेनानै खुबैलायनाय बल खुबैलायनाय बिदिनो बिदिनो मेल्ला गेलेबोदों आरो बेफोरखौ गोसो खांब्ला दाबो उन्दैनि मेमरिसफोरखौ बिराद गोसो खांब्ला मोजां मोनो आरो ना ओमफाय गेलेफिननो लुगैयो दानि गथ'फोरखौ नायनानै गेलेफानो लुगैयो आरो बिदिनो माब्लाबा समाव बिदिनो न'आव थाबा गामियाव बिदिनो गेलेफानाय जायो आरो उन्दैफोरखौ नुनानै ओमफाय दाथ' बिदिनो दाथ' कलेज लाइफावथ' आं बिदिनो बिदिनो बेडमिन्टनल' बांसिनानो गेलेनाय जायो बेडमिन्टना मोनसे मेमरिस दं आरो बेडमिन्टन गेलेनायाबो आंना आं जेब्ला साइन्स कलेजाव हाबोमोन होमब्ला आं बाहाय गेलेदोंमोन आरो बेडमिन्टन मोनसे कम्पिटिसनाव पार्ट खालामदोंमोन आरो आं बाहाय आंथ' जेन'बा इन्ट्रभार्टखा आं बिराद लाजियो मानसिफोरखौ नुबानो थेवबो आङो खेबसे गेलेना नायनो लुगैनानै बयखौबो नुनानै बयबो गेलेदोंमोन आरो कम्पिटिसन जाबाय थादोंमोन नालाय कलेजाव बिदिनो गेलेनो लुगैदोंमोन आरो बिदिनो आंबो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो गेलेनो गेलेनायाव ओमफाय बिदिनो बिराद मानसिफोर नायबाय नालाय आं लाजिलायबाय आरो ओमफाय थेवबो गेलेबाय आङो थेवबो देरहायाखै आरो देरहाहां जानायावनो माने एसेयावनो देरहानोसैमोन आरो ना ओमफाय आं लाजिनानैनो बुनो रोङाखै आरो बै जेनेबा ककखौ हरनायाव बाहाय जेननाय जादों आरो ओमफाय आंनि पार्टनारा गाबदों आरो बिरादनो ओमफाय आं गाबाखै मानो होनब्ला जेननाय देरहानायाथ' जाखायोखा बेखायनो आं गाबाखै आरो जेबो मोनाखै खिन्थु आं गेलेनानै मोजां मोनदों आरो उन्दैनि मेमरिसफोरा माने जाखांफैजोबदों गेलेनानै मोजां मोनदों ओमफाय बिदिनो दाबो बिदिनो गेलेयो सम सम गोदोहायथ' बिदिनो गामि गामि खारना गेलेहैयोमोन ना स्कुल गखांनानै बाहाय बिमाफोरजों बुजानाय जादों आरो बिरादनो गेलेनानै माने बावनानै न'आव थांनो रोङामोन दुगैहैनो बारा बिदिनो बारा इन्ट्रेस मोनसैनालाय लोगोफोरजों बेहाय बावलायलायोमोन आरो न'आव बिमामोनहासो लांफैयोमोन बेहायबो बुजानाय जादों आरो बुजादों मेल्ला बिदिनो थेवबो गेलेनायखौ गाराखै आरो ना बिरादनो बिराद मोजां मोनोमोन दासिमबो गेलेनो लुगैयो आरो ना दानाथ' बयबो मानसिफोरानो गेलेनो बासोयो बेखायनो लोगोफोरानो गेलेयानालाय बारा गेलेनाय जाला आरो सम सम बिदिनो दाथ' आं बांसिनानो आनिमिसो नायोनालाय जापानिस आनिमिसो नायो आं बाहायनो गोदोसोनानै थायो आरो ना बिसोरनि आनिमिआव बिदिनो फुटबल नायो ओमफाय बिदिनो बास्केट बल नायो आरो मोजां मोनथारो आरो दा नायनो ओमफाय गेलेनोथ' रोंखायाखा माब्लाबा ट्राइ खालामदोंमोन बास्केट बलखौ ओमफाय बिदिनो एसे रोंदों आरो एखदम प्रथ' जानो हाखानालाय आं एसेल' ओरैनो टाइम पासनि गेलेयो आरो बेनोसै आंनि एक्सपिरियेनसा आरो ना